بہت ساری روایتی پکوان اور کھانے کی چیزیں ہیں جو لکھنو ضلع میں بہت مقبول ہیں انہیں تیار کرنے کے لیے کچھ اجزا خاص ہوتے ہیں جو کھانا پکانے کی ٹیکنک میں استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے ضلع لکھنؤ کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی بھی کرتے ہیں لوگ عام طور پر اگر کھانا کھاتے کھانا کھانا جا چاہتے ہیں تو یہاں کی مشہور ریسٹورنٹ ٹنڈے کبابی ریسٹورنٹ میں جانا اور اسی طریقے سے ادریس کی بریانی کھانے کے لیے لوگ عام طور پر جاتے ہیں اور خوب مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں وہاں کی چیزیں کھاتے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پر لکھنوی بریانی بہت مشہور ہے کاکوری کباب بہت مشہور ہے بہت دور تک اور بہت دور دور سے لوگ نام لیتے ہیں اس کا اور اس کا چرچہ بھی ہوتا ہے کہ لکھنوی کی کاکوری کباب اور ٹنڈے کباب بھی بہت مزے دار ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بہت سارے لوگوں نے چکھا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے معاشی بریانی بھی ہمارے یہاں بہت مشہور ہے اور یہ ساری چیزیں ہماری ثقافت کا پتہ دیتی ہے اور ہم تمام لوگوں کو نام اس چیز کی وجہ سے روشن ہوتا ہے رہتا ہے